میرا یادگار سفر میرا یادگار واقعہ بولنا چاہیے تجربہ بھی اگر دیکھیں گے تو جاکر چاندوڑ میں ملا کیونکہ چاندوڑ میں بہت گھوما میں بہت انجوائے کیا کافی کافی مطلب انجوائے ہوا دوستوں میں اپنے میں وہاں پر ہوائیں چل رہی تھیں اوس مطلب بولنا چاہیے سنسیٹ ملا اور فوٹو شوٹ کیے بہت بہت زیادہ مزہ آیا یہ تو تھا ہمارا ایک مطلب یادگار واقعہ لیکن اگر تجربہ دیکھیں گے تو تجربے میں اپنے کو یہ سیکھ ملی کہ اگر کہیں گھومنے اومنے کے لیے جا رہے ہو تو بہت ساری مطلب چیزوں سے بھر کر بیگ لے کر جاؤ جیسے کہ وہاں سونے کے لیے بستر چاہیے ہے اور بولنا چاہیے سیفٹی کرو گاڑی چلانے کے لیے گاڑی چیک کرو اور بولنا چاہیے ہر چیز مطلب چیک کر کے نکلو کیونکہ کچھ برا حادثہ نہ ہو کیونکہ یہ تجربہ اپنے کو ملا یہ دیکھ کر اچھا لگا ایک واقعہ کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی مل گیا